हाँ जी बताएं जी बताएं आपको क्या तक़लीफ़ है अच्छा ठीक है तो आपको ये कितने टाइम से हो रहा है और कुछ और चीज़ें होंगी कि जैसे कि आप पढ़ने बैठते हैं तब आपको दर्द होता है या फिर मोबाइल चलाते वक़्त या फिर टी वी देखते वक़्त दर्द होता है इस प्रकार की आपकी जो सारी चीज़ें हैं तो आप थोड़ा सा विस्तार में बताएं अच्छा तो आप ने कुछ नोटिस तो किया होगा ना कि जैसे कि आपके सिर में जो दर्द हो रहा है वो किस चीज़ से हो रहा है जैसे आप ने बोला टाइम उसका फ़िक्स नहीं है कभी भी होता है तो आप ने ये देखा होगा ना कि आप जब मोबाइल यूज़ कर रहे हैं सिर्फ़ तभी हो रहा है या फिर अदर भी हो रहा है जैसे कि हमारा होता है कि हम पढ़ रहे हैं काफ़ी टाइम से और लगातार हम एक ही चीज़ को देख रहे हैं तो इस लिए हमारे सिर में पेन हो रहा है इस लिए या फिर हम जैसे टी वी देख रहे हैं तब हो रहा है तो कुछ चीज़े होंगी ना ऐसी जो आप ने देखा होगा महसूस किया हुआ कि किस कारण से आपके सिर में ज़्यादा दर्द हो रहा है जी ठीक है आप आ जाइए

हाँ जी फुल बाग़ पर आ जाइए आप मल्टी है तो आप मेरे नाम से वहाँ पर पूछ लीजिए आ कर आपको क्लीनिक मेरे नाम से पता मिल जाएगा